हैलो दादा अने मां तव्हांजे हितां खां याने ओला मां ओला वॉलिट मां यानी मां तव्हांजे हितां टैक्सी बुक कराई हुई अने मां अने हिन खे कैंसिल थी कया काणि की मूंखे घर में भई याने मुंहिंजा भेण खे भई लॻो आहे पेर में त मां ॿाहिरि वञी कोन संघदमि त मूंखे इन लाइ गाॾी जेकी मां बुक कराई हुई नी उहो मां कैंसल थी कया त उन जेका बि मुंहिंजा पाछा पैसा थियनि भई रिफंड थिए उहो भला मूंखे मिलंदो नी हलो उहा तव्हां मूंखे ॾेई छॾिजो अने मां हीअं गाॾी कैंसिल थी करायां पर